हमारे यहाँ ग्रामीण समुदाय में घूमर और कालबेलिया यह काफ़ी लोकप्रिय नृत्य हैं और यह कई अवसरों पर इन नृत्य को करते हैं यहाँ के लोग जैसे किसी के यहाँ शादी अवसर होता है महिला संगीत होता है तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो कर घूमर करती है महिलाएँ और कालबेलिया करते हैं और अगर जैसे कोई तीज त्यौहार होता है तो वहाँ पर इस नृत्य को किया जाता है ऐसे कई ऐसे विशेष अवसर होते हैं जहाँ पर घूमर किया जाता है और कालबेलिया किया जाता है